ल्हानपणांत आमी आमच्या गांवच्या व्हडले भुरग्यांक क्रिकेट खेळपाक वता तेन्ना पळयताले आनी तेंकां प्रोत्साहन दिवपाक आमी वताले जेन्ना हांव खूब ल्हान आसलेलो तेन्ना हांव सुद्दां आमच्या गांवच्या व्हडले जे भुरगे जे आसात तेंच्या बरोबर वतालो

आतां आमी व्हडले जाल्ले आसात आनी हालींच एक जी गोश्ट म्हाका म्हणजे एक बरी अशी दिसली ती म्हणजे अशी की आतां आमी व्हडले जाला आनी आमी क्रिकेट खेळपाक वतात आनी जे आमी ल्हानपणांत जेंका पळोवपाक वताले तेंच्यांनी आतां तितली क्रिकेट खेळपाक जायना किंवां ते आयज आमचो खेळ पळोवपाक येतात आनी हाली एक अशी घटना घडली की ज्या घटनेंतल्यान म्हाका दिसलें की खंयतरी मनाक मातशें बरें दिसलें की एक मॅच आशिल्ली आनी ते मॅचीक जें आसा म्हजो बरो खेळ जालो आनी त्या तो खेळ जाल्लो पळोवन जे आमचे गांवचे जेंका आमी ल्हानपणांत आमी खेळटाले तेन्ना पळोवपाक वताले तांणें म्हाका म्हणलें की तुमी ल्हान आसतना आमचो खेळ पळोवपाक येताले आनी आयज आमी जाण्टे जायत आयला पूण आयज आमी तुमचो खेळ पळोवपा खातीर मुद्दम हांगा आयलात म्हणजे ही गोश्ट जेन्ना आयकली तेन्ना मनाक खूब बरें दिसलें